دیکھیے سفر ہم ہم نے تو بہت کی ہے بہت سفر کیے ہیں ہر بڑے بڑے شہر میں اکثر میں گیا ہوں اور سفر کے دوران ہمیں ہمیں کچھ عجیب سی بات معلوم دیکھی گئی ہے اور میں اس بات کو ہم نے کو اپنے سے ہی ذریعہ کوشش کی کہ بھائی اب یہ میرا ہندوستان ہے میں اپنے ہندوستان میں ہم جتنے بھی وہ لوگ ہیں ہم آپس میں سب بھائی بھائی ہیں کیوں ایسی بات کر رہے ہو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے پیپر میں سنتے ہیں کہ سفر کے دوران کہ کسی مہیلا سے بھی عورت سے کسی مرد سے کسی اوروں کے ساتھ بدسلوکی ہو جاتی ہے لیکن یہ بدسلوکی نہیں ہونی چاہیے چونکہ ہم ہندوستان کے رہنے والے ہیں ہندوستان میں جتنے بھی قومیں ہیں سب ہمارے بھائی ہیں اور بھائی کے طرح ڈھنگ سے اگر رہنے سے تو میرا جو ہے آگے کے جو اسٹیپ ہے وہ ہمارا اچھا رہے گا ہمارا سفر اچھا رہے گا ہمارے سفر میں کسی طرح کی لوگ بادھا نہیں پہنچا سکتے ہیں تو ہمارا سفر میں اور اکثر بھی جو نیوز وغیرہ میں سنتے ہیں کہ وہاں ہنسا ہو گئی وہاں ہنسا ہو گئی یہاں ہنسا ہو گئی یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہم لوگ سب ہندوستانی ہیں تو ہم ہندوستانی کا فرض ہے کہ ہم آپس میں سب بھائی بھائی مل کر ہم لوگ رہنا پسند کرتے ہیں اور رہنے کا پسند کرنا یہ ہمارا فرض ہے